हाँ हैलो नमस्कार हाँ कल रात को क्या खाए थे आप हाँ तो ज़्यादा खाना खाने की वजह से हो रहा है बाहर से वो हमारे सेहत के लिए वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है

पर सबसे पहले तो बाहर का खाना बंद कर दीजिए ठीक और अगर बाहर का चीज खाए हैं और हैं तो इसका मतलब आपके पेट में पेट में ज़्यादा गैस बना है तो इसके लिए आप अच्छा आपको फिर आना पड़ेगा चेकअप के लिए अच्छा इससे पहले भी आपको फिर अच्छा इससे पहले भी आपके पेट में कोई प्रॉब्लम था अच्छा मतलब कल से ही शुरू हुआ है न अच्छा तो देखिए चेकअप के लिए तो आप ही को आना पड़ेगा टाइम तो एक मैं सुबह दस बजे से और दोपहर के दो बजे तक खाली रहता हूँ हाँ जी जी आपके पेट में ज़्यादा पेन हो रहा है तो देखिए कभी भी पेट में दर्द हो ना जल्दी नहीं पिया जाता है हो सकता है हो सकता है आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो तो नींबू उसको बढ़ा सकता है अगर हाँ घरेलू उपाय है ना हाँ नही अब पानी के साथ काला नमक डाल के पी लीजिए और उसमें नींबू नींबू मत मिक्स कीजिए हाँ और रहा रही बात आपके यहाँ आने की तो अगर पहले अपना डिटेल दीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं अच्छा

अपने घर के आसपास कोई हिंट दीजिए मैं ही आता हूँ आपका चेकअप करने हाँ ठीक ठीक डेढ़ सौ रुपए डेढ़ सौ रुपये सिर्फ चेकअप के जी आप पहले अपने घर के आसपास बताइए तो मैं मेरा भी क्लीनिक वहीं शक्तिनगर में ही है जी ठीक है फिर आप अपना लोकेशन भेज दीजिए मैं आता हूँ